जीअं त मूंखे मुंहिंजी सिन्धी ॿोली ॾाढी वणंदी आहे असांजा सिन्धी गाना पंजणा लाॾा ॾाढा ई फेमस आहिनि जीअं त सिन्धी असांजी ॿोली मिठड़ी असांजी ॿोली जिए मुंहिंजी सिंध मां त घोरियां पंहिंजी जींद अहिड़े नमूने असांजा सिन्धी गाना आहिनि मां अहिड़ी जॻहि ते रहंदी आहियां जिते सभु आसे पासे में सिन्धी माण्हू रहंदा आहिनि मुंहिंजे पाड़े में ऐं जिते मां नौकरी कंदी आहियां मां अॼु जेतिरी बि सिन्धी ॻाल्हाए सघां थी हू पंहिंजे माइटनि पंहिंजी माउ पीउ जे करे जॾहिं जॾहिं मुंहिंजा बार बि सिन्धीअ में गाल्हाईंदा आहिनि मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे सिन्धी गाना ऐं लाॾा मूंखे ॾाढा भाईंदा आहिनि मुंहिंजी मां जी ॿोली यानी की सिन्धी मात्रभाषा मूंखे ॾाढी प्यारी आहे मिठी लगंदी आहे मुंहिंजी माउ मूंखे प्यार सां सिन्धी ॿोलीअ में लोली ॾीन्दी हुई मुंहिंजी सिन्धी ॿोली ॾाढी मिठी ऐं शाहूकार ॿोली आहे ऐं हुनमें उचार करण लाइ ॿावंजाहु अख़र आहिनि असांजी सिन्धी ॿोलीअ जा अख़र कुझु ॿियनि ॿोलियुनि में बि ॿुधण लाइ मिलंदा आहिनि जीअं त मराठीअ में पाणीअ खें पाणी चइबो आहे ऐं सिन्धीअ में बि पाणीअ खे पाणी चइबो आहे पंजाबी गुजराती ऐं ॿियूं भाषाऊनि में बि असांजी सिन्धी ॿोलीअ जा अख़र ॿुधण लाइ मिलंदव

केतिरी त असांजी सिन्धी ॿोली शाहूकार टिड़ियल पखिड़ियल ऐं ख़ुशादी आहे